आंनि संनाय बयनिख्रुइबो गोरासिन रेसिपिया जाबाय अनला ओंख्रि जे अनला ओंख्रिखौ संनायाव एसेबां सहस नङा अनला ओंख्रियाव संनायाबो जोबोद गोब्राब जाय रोङा बा संफेराखै बे मानसिया हाखायनाय नङा आरो मानो होननानै बुङोब्ला अनला ओंख्रि संनो हान्नाय लोगो लोगोनो जों गिबियाव अन माइरंखौ सोमनानै अन गुन्दैखौ अन गुन्दै खालामनांगौ माइरंखौ सोमखांनायनि उनाव उवालाव देनानै अन गुन्दै खालामग्रोनो नांगौ बेनि उनाव गिबियाव अनला ओंख्रियाव मा होगोन मा होफागोन माजों संगोन जेनबा अनला ओंख्रियाव होफानो गोनां जि

बेखौ गिबियाव नोङो एवनानै लाग्रोनो नांगौ एवना लाखांनायनि उनाव नोङो अनला ओंख्रिखौ बेसेबां बुरजा संगोन बेनि जखाखौ लानानै दैखौ सारायाव होनानै गिबियाव दैखौ फुदुंनानै लाग्रोनांगौ जेब्ला दैआ दुंगोन ग्लब ग्लब गोदौगोन अब्ला बे गोदौबाय थानाय समावनो नोङो अन गुन्दैखौ लासैयै जे गारबाजों फिदिं दैखौ फिदिं फिदिं अन गुन्दैखौ मिजि मिजि लासैयै लासै लासै मिजि मिजि होलांबाय थानांगौ आरो जे गाबाजों फिदिंनाय बे फिदिंनायबो थाथ'नो मोन्नाय नङा नङाब्ला अन गुन्दैआ गथा गथा लन्द्रा लन्द्रा जालाङो